जे डी ब्रदर्स से आकाश बहुत्रा जी बात कर रहे हैं सर मैं ऐडवोकेट भरत तिवारी बात कर रहा था सोहागपुर से सर मेरे को जे डी ब्रदर्स के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से आपका नम्बर मिला था शायद जी सर मेरे को भोजपुर मंदिर के सामने सर एक फाइव थाउजेंड स्क्वेयर फिट का प्लॉट चाहिए है और सर मेरी मेरे को सर पाँच हज़ार स्क्वायर फ़ीट का और सर मेरे को एक टच में होना हाइवे पर चाहिए सर और प सर मंदिर की लोकेशन और सर मंदिर दिखना चाहिए सर सर क्या रेट क्या है सर स्क्वायर फिटवाइज आपका नहीं सर स्क्वायर फ़ीवाइस क्या जाएगा छः हज़ार रुपये स्क्वायर फ़ीट अच्छा डाउन पेमेन्ट कितना लेंगे मैं ऐडवोकेट हूँ और बिजनेस है मेरा सर बाकी वेयरहाउज़िंग का जी सर हमेशा हर बार करते हैं ओके ओके सर बाकी सर रजिस्ट्री और वह सब नामांतरण वह तो सब मैं करा दूँगा खुद ही करा लूँगा मैं तो जी सर बाकी आप रेट वोट सब मैं करूँगा सर अभी इन मै के आसपास एक फंक्शन है वहाँ पर एक मीटिंग थी एक्चुअली मैं उसमें आऊँगा तो आप कहे तो वहाँ पर अपन मीट कर सकते हैं उस टाइम में नहीं टेन टेन में कन्फर्म है आप तो आपका बताइए मैं तो समय निकालकर आऊँगा ओके सर ओके तो आप मैं आपको कॉल करता हूँ दस मै को ओके ओके थैंक यू